कांय पदां म्हणटना आमचे तोंडा वेलें हावभाव खूब म्हत्वाचें जशें की जर आमी तोंड वांकडें करून एक मजेशीर पद म्हणलें जाल्यार फुडलो फुडल्या मनशाक तें मजेशीर पद पदांतल्यान कांयच कळचें ना जावं आमी हांसत हांसत एक दुख्खद पद म्हणलें जाल्यार त्या दुख्खद पदाचो मागीर कांयच अर्थ उरलो ना ताच्या खातीर योग्य तें हावभाव करप आनी योग्य तें पद म्हणटना योग्य तें हावभाव करप सामकें गरजेचें जें करून आमी जें पद म्हणटात तें मुखारल्या मनशाच्या काळजा मेरेन पावता